हेलो

एक केजी रोहु का रेट है एक सौ अस्सी रुपये पर केजी इसका आ जाएगा सत्तर रुपये इसका भी पचहत्तर रुपये इसका भी पचहत्तर रुपये आ जाएगा आधा के नहीं डिस्काउंट नहीं मिलेगा डेढ़ सौ रुपये में आ जाएगा कितनी कितनी चाहिए आपको वो तो डेढ़ सौ रुपये में आ जाएँगे आपके लिए क्वालिटी तो बहुत अच्छी है एक बार खाकर देखिए तब पता चले नहीं कांटा फिस है अभी तुरंत नई ताज़ी ताज़ी है अभी नदी में से निकालकर लाए हैं रोहु रोहु मिल जाएगा न आप थोड़ा सा लेकर तो देखो एक बार आपके लिए एक सौ चालीस रुपये लग जाएगी